गोसा गोसा दैयाव जुदि सानस्रियोबा उम सानस्रिबाथ' उम मेङोना मेंबाथ' नों दै गब्लं ओह मुंसिन जागोन्ना एनिखाइ लासै लासै सानसौ नांगौ इनबेला ओह माबायाखौ गोदाया जायो जुदि जलदि जलदि सानफ्रामो मेङो मेंबोला ओह हाया हाया जाबाथ' नों उम हाया हाया जाबाथ' सिन जागोनना इनिखाय लासै लासै सानस्रि नांगौ इनिफ्राय लासै लासै सानस्रियाबा सानस्रिबा मेङाबो बिनिफ्राय उम ओह उहा लानायावबो खस्थ जाया जुदि गोसा गोसा सानस्रियो उहा लानायावबो खस्थ जायो बेनिफ्राय मेंनायावबो मेङाबा मेंबोला थारमाने हाया हागवा हागवा जाबाथ' नों गब्लंगोन्ना एनिखाइ लासै लासै सानस्रि नांगौ बिदि ओह मा होनो गोथौ बाथ' ओह थारबाथ' इसे इमान सानस्रि नाङा जुदि थार इसे जायाबाथ' इसे सानसेबाथ' सानस्रि नांगोनना इयाव जुदि गोसासो सानस्रियो ओह उहा लानायाव खस्थ जाबाथ' नों माबा जागोन बेनिखाइ लासै लासै सानस्रि नांगौ आरो अखुबिदा जायो आरो बिब्दि सानस्रिनायाव जुदि आरो गोसा गोसा थाबायो होमबा उफा लानायाव खस्थ जाबा नों माबा गब्लं ओह माबा गब्लं सिङाव जानाय मानाय सान्च थायो आरो इनिफ्राय सानस्रिबा अदे हुबिदा लानानै सानस्रि नांगौ बा ओह सा माहोनो उम लासै लासै सानस्रि नांगौ बहाबा आखाइबो नोङा बा उहा लानायावबो खस्थ' जाया आथेंबो रेवा बिदि आरो